दानिया आङो बुंनो लादों बर'नि जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव आरो बेजों लोगोसे मा मा ओंख्रि जायो बे हारिमुआव गोलैफाखायो हिसाबै आङो सिगाङाव बोरै बोरै खालामनाय जायो बेखौ बुंनो सानदों आरो गाहायै जोंना बर'फ्रा मा मा फियो हारिमु हिसाबै जोंना मोसौ फियो रां आरजियो गायखेर फाननानै रां आरजियो मोसौ फाननानै रां आरजियो बेबायदिनो अमा फियो अमा फिनानै फानफिननानै रां आरजियो बेदिनो बेदरफोर जायो आरो थिग बिदिनो दाउफोर लायो दाउ फिनानै रां आरजियो बेदरबो जायो आलासि फैब्ला बे गावनि फिनाय दाउखौनो सिथारनानै जाहो हरनो हायो थिग बेबायदिनो बोरमा फियो बेफोर बादिनो फियो आरो बिदिनो जाग्रा जुनाद जिब जुनादनि बादैबो जोंहा न'खरनि संरैखानि थाखाय सैमा फियो मावजि फियो जेरैहाय सैमाया मोनाफ्राव सिखावफोर फैयोब्ला सोरबा सिनायनो हायै फैयोब्ला बेफोरखौ सोङो बे सोंनाय लोगो लोगोनो जोंना न'खरनि मानसिफ्रा सिरि मोनसननानै मानो फैदों बेखौ सोंनो हायो बिनिफ्राय न'खरा संरैखायाव फैयो आरो बेबायदिनो जेन'बा मावजि फियो मावजिखौ मानो फिनाय जायो बे मावजिया जाहैबाय जोंना न'खराव एनजरफोर जायोब्ला माइ जायो जि जोम अरसि अरसा खालामो माइ सोनो दोननाय थयलाफोर माइरं सोनो दोननाय थयलाफोर मना बायदिसिनाफोरखौ अरसि अरसा खालामो दा बेफोरनिफ्राय संरैखा मोननो थाखाय जोङो मावजिखौ फियो आरो मावजिया जाहैबाय एनजरखौ हमनानै जायो थिग बिनि थाखायनो एनजरा मावजिखौ नुब्लानो एबा मोनामनाय दङ बिसोरहा मोनामनाय मोननाय लोगो लोगोनो बिसोरो मावजिखौ मोनामब्लानो बिसोर खारखायो आरो बे हिसाबै मावजिखौबो फिनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो फिनायनि बेलायाव बोरमाफोरखौबो फियो बोरमा फाननानै जोङो रांफोरखौ आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेदरफोरबो सिथारनानै जायो गोनां जायोब्ला माबाफोर मोनसे गोनां आलासिफोर फैबाय जेन'बा एबा माबा मोनसे फोरबो खुंबाय जेरैहाय ओंखाम गोरलै जानाय न'खराव आरो बेफोरबादिनो साय सालामि होनाय बेफोरबादिनो गथ' जोनोम जानायनि जेन'बा दै सारनाय दा बेफोराव जोङो न' न' होदान हाबनाय बेफोर बायदियाव जोङो जेरैहाय बोरमाल' सिथारा बेव अमाबो सिथारनो हागौ दाउबो सिथारनो हागौ बोरमाबो सिथारनो हागौ बेफोरबादि फिनाय न'खराव फिनाय जिबखौ जोङो बुथारनानै जोङो बेदरखौ जानो जाहोनो हायो आरो बायनो गयो आरो बेनो आरो दा जोंहा जानायावनो जानायनि बेलायाव जोंहा ओंख्रिया जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रानो जोंहा सोलिबोनाय दङ बे जाबाय बर'आ नाफाम जायो अनद्ला ओंख्रि जायो नारजि जायो अमा बेदर जायो दा जोङो नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो बे जाहैबाय नाखौ फोरानबाय फोराननानै मा खालामो बेखौ दा मोनसे माखासे बिदिनो सोरबा सोराबाय मा मा होयो जोंनिया थास' बिसं बे थास' बिफां बे थास' बिफांखौ जोङो हास'नानै गोथाङैनो बे ना गोरानजों लगायनानै देयो आरो देनानै गोदोनि मानसिफ्रा हासुंआव सोयोमोन औवानि हासुं दाननानै सोयोमोन बे नाफामखौ बिनिफ्राय दानिया मा खालामबाय बयेमफ्रावनो सोनानै दोनाबाय आरो बयेमाव सोबाय बेनो गोबाव सम दोननानै बिखौ गोरायै बार जाहाथे सिङाव बार नाङा बाहेरानि बार हाबा बेबायदियै टाइथयै खानानै खाथबनानै दोनो बिनिफ्राय गोबाव सम जायोब्ला बेनो मा जायो सेवो आरो सेवनानै बियो मोदोमो आरो बेखौ जोङो नाफाम होननानै बुङो बे नाफामखौ जोङो अनद्लाजों जायो ओरैनो गोजा बाथोनबो एवनानै जायो बिदिनो नारजिफ्राव होयो बिबायदिनो नारजि ओंख्रि जायो दा जोंना बे मोनसे आरो बे जाबाय नाफाम दा अनद्ला अनद्ला ओंख्रिया जाहैबाय जोंनि बर'नि एखदम गाहाय जाग्रा ओंख्रि बियो अनद्लाखौ जोङो मा खालामो अन बे माइरंखौ जोङो दैयाव सोमबाय दैयाव सोमनानै गुरै खालामबाय बिनिफ्राय उवालाव देबाय उवालाव देनानै गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामनानै जोङो मा खालामो बै थौआव ओंख्रि दोआव जोङो दैखौ गोदौजासे मोजजां गोदौ होनानै जोङो बिखौ माबानाय जायो आरो बे अनखौ ओरै होनानै लासै एफा एफा फ्रि फ्रि होनानै बेखौ जोङो ओंख्रि महर खालामनाय जायो बे ओंख्रि जाबाय बेखौ जोङो अनद्ला ओंख्रि होनबाय आरो दा बे अनद्लाजों जों जोङो मा खालामो जेन'बा अनद्लाजों माजों जायो होनोब्ला नाफामखौबो जायो दाउ बेदर जायो नाखौबो जायो ना गोरानजों जायो ना गोथांजों जायो थिग बेबायदिनो जोङो अनद्ला ओंख्रिखौ जायो आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा नारजि ओंख्रि नारजिखौ जोङो बर'फ्रा जाखायो गोदो गोदायनिफ्रानो आबौ आबैमोननिफ्रायनो नुबोदों आरो आंथ' गोरलैनिफ्राय आं आं मिथिनो रोंनायनिफ्रायनो नारजि ओंख्रिखौ जानायखौ जोंनिफ्रायनो मोनबोखादों आरो बे नारजिखौ जों मा खालामो फाथो गोखानि बिलाइ बेखौ जोङो फोरानो आरो फोराननानै मा खालामो दाना मोनसे जायगायाव आराम ज' माबानानै सोनानै दोनो आरो जेन'बा गोदोना बै बाथा बिलाइनि बाथा बिफांनि माबा हेबनानै खिस्रि होनना बुङो जों नारजि खिरि होनो बेखौ हेबोमोन दा नाथाय बेबायदि हेबलायलायला आरो दानिया बे प्लास्टिक थयला माबा फाथो थयला मना गिदिर बेफोरबायदियाव सोनानै दोननानै बेखौ दोननानै थिनानै दोननानै बेखौ नांगौ समाव जानो लुगैब्ला बेखौ संनानै जायो आरो बेखौ संनायनि नेमा जाहैबाय मा खालामो दै गुदुङाव होबाय दैखौ गोदौजासे फुदुंबाय बे दैयाव होबाय दै होनानै दाना मा खालामो बे नारजिखौ होबाय नारजि होनानै जोंहा जोंहा मोनसे दङ जाग्रा खारै होनना बुङो जोङो बे बायनाय सदाखौ जाया बर'फ्रा बे सदाखौ जों जाया आरो जोंहा गावनि आखाइजों बानायनाय गावनो सावनानै दिहुननाय बे खारै होननाय दङ बे खारैखौ जोङो जेन'बा थालिर बिफां खाथ्रि बिफां बायदिसिनाफोरखौ दाननानै बिसि बिसि दाननानै फोराननानै बेखौ फोराननानै सावब्लानो जोंहा बे हांगार जायो बे हांगारखौ आरामसे सालिख'नानै सान्द्रिफोरजों सालिख'नानै नांगौखौल' जोङो नाङैखौ गारबाय नांगौखौल' लाबाय दैजों आराम नानानै सिथमनानै खालामनानै फिथर फिथर खालामनानै दोनो बिनिफ्राय नांगौ जायोब्ला जोङो बेखौ दैजों सगारफिननाय जायो फिलटार खालामनानै बै बिदै एबा बिनि खारैनि रस बे रसखौल' जोङो ओंख्रियाव होयो आरो जेब्लानाखि बे खारैखौ होबाय नारजियाव बे नारजिया गुरै जाबाय आरो रुइबाय अग्लिजाबाय होमब्ला बेखौ जोंहा मोनसे दंबावो अबावबा गेब्लेद'आखैब्ला बेखौ आरो गोरलै गोरलै गेब्ले होनो थाखाय दोगोन थांहोनो थाखाय जोंहा मा खालामनाय दङ बेखौ सागं होनो बे सागंजों साना होब्लानो बियो सेस बियो गलि जोबबाय आरो गुब्रु सारजोबबाय होमब्लाना जानो गोरलै जाबाय आरो बे नारजिया बेबायदि जोंहा नारजिखौ बानायनानै ओंख्रि जायो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां जानाय दंबावो जेरैहाय जोङो एम्फौबो लायो बर' हिनजावफ्रा जोंना एम्फौ फियो एम्फौ फिनायनि गेजेरजों जोंहा गोबांथार रां आरजिनो हायो जेरैहाय जोङो एम्फौखौबो फाननोबो हायो गावबो जानोबो हायो फाननायनि गेजेरजों रां खामायनो हाबाय आरो जानायनि गेजेरजों बायनायाव राङा बासायबाय नैबेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे मा खालामनो हायो जोङो फिथोब बे एम्फौ थोबनाय फिथोब बे फिथोबा आगोलनि बायदि गोदोनि बायदि नंलिया दानि रेटफ्रा गासिबो बाराय जोबबाय दाथ' गोबां हाराव जोङो फाननो हायो दा गोबां गोबां लानो हायोब्ला जिसिबां लानो हायो इसिबां रांखौ फिथोब फाननानैबो रांखो आरजिनो हायो आरो आरो बेल' नङा न'आवनो बे फिथोबखौ इन्दि थावख्रिजों बे थावख्रिजों लुनानै जों दा मा खालामनो हायो खुन्दुं दिहुननो हायो खुन्दुं दिहुनखांबायब्ला न'आवनो बिखौ सोंनानै थोरलायनानै बेखौ इन्दि जि दानो हायो आरो दा बेफोरखौ इन्दि जिखौ न'आवबो गावनि जोमनायफ्रावबो बाहायनो हायो बेजों लोगोसे बे इन्दि सियाथ' दा बिराद दाम गोसासै बिराद गोबां गोबां दाम मोनो बे दामफोरा दा बेफोरखौ गांसे फानब्लानो गोबां रांजों आरजिनो हायो आरो दा बेबायदिनो जोङो इन्दि खुन्दुं एम्फौ लानानैबो जों बेबायदिनो मुलामफा मोननानै न'खरखौ फोथांनाय जायो दा बेखिनिसै आरो बियो